हेल' औ औ खोनायाखै औ मेट्रिक होगौमोन औ फरायनाया इदिनो फरायगासिनो दा एकजाम खाथि सफैबायना फरायगासिनो औ एसे एसे औ एसे एसे एसे थांबाय दं औ आवगायलांबाय दं एसे एकजामसिम मा जायो मिथिला औ एसे औ आवगायनाय बायदियानो होनजासिगोन इंलिसआबो बिदिनो गासिबो एसे एसे आवगायनानै दङ ओं फैगासिनो बेबो फैगासिनो औ फरायगासिनो दं मोजाङैनो जौखोन्दोआ उनाव बेसेसो जाहैगोनथाय नायनोसै दा जेबो बुंनो हाथ'ला ना औ

औ औ थायो औ औ बेनथ' औ हागोननो बेखौ एसे बर'खौ हागोन औ स्टुडेन्टफोरा ना मेट्रिक केन्डिडेटफ्रा टटेल जोङोहाय थार्टि जनसो दंमोन हिनजावसाफोरा जों फिफटिन जोन आरो आधाया हौवासाफोर गोजा औ ओं गासिबो मोजाङानो फरायनांगौ एकजाम फैसिगोन ना खाथिया थांनांगौ दसजनसो थांनांगौ औ थार्टि जनआव औ दे होमब्ला दे दे